ہاں سر ہیلو اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جی میں اس لیے میں فون کیا تھا کہ ہمیں جانی ہے لکشمی نگر سے چھوٹا بازار تو کتنا چارج لگے گا اچھا یہ چارج صرف جانے تک کا ہے یا اچھا ایک طرف سے صرف تو تو واپس آنے کا کتنا چارج لگے گا آٹھ سو روپئے تو کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی ملے گا ہمیں جانا ہے وہی گیارہ بجے جانا ہے اور واپس آنی ہے سات بجے شام میں ہماری لوکیشن لکشمی نگر ہوگی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ جو آپ کی آٹو سروس ہے یہ دہلی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اور ٹائمنگ مطلب آپ کتنے کتنا دیری میں لے کے جائیں گے اور لے آئیں گے اچھ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر آپ ملیے کل بس لکشمی نگر میٹرو اسٹیشن کے پاس ہم ہم کو میں وہاں پہ ساڑھے دس تک رہوں گا جی جی جی ٹھیک ہے آپ وہیں پہ رہیے آپ وہیں پہ ملیے ہم وہیں سے چلے جائیں گے آپ کے ساتھ اوکے تھینک یو